मैथिली मैथिली भाषा हमर मातृभाषा भेल मैथिली हम अपन माता पता माता पिता दुआरा सिखलियै लेकिन मैथिली लिखैत काल हमरा मात्रा सभमे दिक्कत होइ छै किएक कि मात्रा सभमे हमरा बहुत दिक्कत होइ छै मैथिली तो वैसे तो हम माता पिता माता पिताके मदतिसँ सिखलियै हइ माता ई हमर मातृभाषा भेल लेकिन मैथिली लिखयके हमरा बहुत सारा दिक्कत होइ छै लिखयमे कठिनाइ होइ छै ओइ सबपर हम थोड़ा ध्यान दै छियै हमर ई कहने छै कि मैथिली जे छै ओ सी बी एस इ बोर्डमे भी पढ़ायल जाइ किएक कि सी बी एस ई बोर्डमे जादातर इंग्लिश पर ध्यान देल जाइ छै ओ इसकुलमे खाली इंग्लिश लेकिन जो भी नया बच्चा नया स्टु नया विद्यार्थी होइ छै अहाँ हुनका मातृभाषामे पढ़ेबय तऽ हुनका दिमागके विकास जल्दी विकास हेतय मातृ भाषा एक ऐसा भाषा छै जै दुआरे जैसँ दिमागके कैपेसिटी बहुत जादा बढ़य छै मातृभाषा अहाँ अहाँके एक टा आओर जे मातृभाषामे जे छै मातृभाषा से ए पी जे अब्दुल कलाम पढ़लखिन बारहवीँ क्लास तक बारहवीँ क्लास तक ओ अपन मातृभाषामे पढ़लखिन रहय ओकरबाद अंग्रेजी भाषा लेलखिन रहय यहाँ तक यहाँ यहाँ तक ए पी जे अब्दुल कलाम भी मातृभाषासँ ही पढ़लकइ रहय यहाँ तक नरेन्द्र मोदी भी अपने मातृभाषासँ ट्वेल्थ टेन्थ तक पढ़लकै रहै जादातर अहाँ जे भी देखै छियै अहाँ विद्वान ओ सब अपन मातृभाषा तक ही मातृभाषासँ ही ग्रे ग्रेजुएशन करलकय इसीलिये हमर ई कहनाइ छै कि अपन मातृभाषासँ ही पढ़ना चाही कोइ अन्य भाषासँ नहि पढ़ना चाहिये जैसँ कि अंग्रेजी भए गेलय अंग्रेजी भा भाषा बच्चाके लिखितमे दिक्कत होइ छै शुरुआतमे लेकिन मातृभाषा ही ई सबसँ अच्छा उपाय छै पढ़ेलियै